मैंने अपना गैस बुकिंग किया है और

और इसके विषय में हम जानकारी पाना चाहते हैं कि मेरा सिलेंडर कब जो है मिलेगा मैंने जो है आज ही अपना गैस बुकिंग करवाया है और बुकिंग नंबर मेरा और आधार नंबर दोनो ही व्हाटसप कर दिया है और उसके विषय में हम जानकारी पाना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है और इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए जैसे कि इन्श्योरेंस और डिलेवरी दोनों की विशेष जानकारी हमें चाहिए डिलेवरी आते समय और डिलेवरी के लिए उसका प्राइज ये सारा डिटेल हमें विस्तार से चाहिए और जैसे कि आधार कार्ड सेम कैसे लिंक किया जाता है यही सब जानकारी हमें प्राप्त करना है जैसे घर में सिलेंडर से कभी आगजनी घटना हो जाती है और उससे राहत पाने के लिए भी हमें जानकारी चाहिए जैसे गैस सिलेंडर में आग लग जाती हैं उसे कैसे हम बुझा सकें और कैसे उससे राहत और बचाव हो सके जैसे कभी कभी हम जो गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो सब्सिडी नहीं आती है सब्सिडी नहीं आने का कारण ये भी हमें पता और जानकारी दोनों चाहिए गैस सिलेंडर से जो कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती हैं रेगुलेटर और पाइप से भी कभी गैस नहीं निकल पाता है इसके लिए भी हमें जानकारी चाहिए